असांजे हिंदू ग हिंदू ग्रंथनि में हिकिड़ो अहिड़ो ग्रंथ आहे जंहिंखें पढ़ण लाइ सभिनि खे चयो वेंदो आहे ऐं जंहिंखें पढ़णु सभिन खां ज़रूरी मञियो वेंदो आहे अॼ जे युग में हुन खे पढ़नि सभिनि खे चयो वञो आहे वेंदो आहे त वॾा चवंदा आहिनि त हिन खे पढ़ियो उहो आहे गीता गीता मूंखे बि पढ़िणी आहे जेतिरो बि मां गीता जे बाबति ॿुधो आहे हुन खे ॿुधण सां मूंखे इहो लगंदो आहे त गीता कहिड़ी न ज़रूरी आहे ऐं मां उन खे पढ़नि थी चाहियां त अञा ताईं मां हुन खे पढ़ी कोन सघी आहियां असां जॾहिं बि स्कूल वेंदा हुआसीं ऐं असां जॾहिं बि कॉलेज वेंदा आहियूं तॾहिं असांजी टीचर असांजा शिक्षक असांखे चवंदा आहिनि त तव असांखे गीता पढ़िणी घुरिजे गीता में जेका बि श्री कृष्ण अर्जुन खे उपदेश ॾिना आहिनि ते असां त तंहिंखें पढ़णु असां लाइ ज़रूरी आहे हूंअं असांजी असांजी ज़िंदगी खां जुड़ियल आहिनि हू असुलु ज़िंदगी खे ब्यानु पिया कनि त उन में जेको बि श्री कृष्ण ॿुधायो आहे त केॾो न सचो आहे ऐं असांखां जुड़ियलु आहे मां जॾहिं बि कंहिंखां मिलंदी आहियां असांजा वॾा आहिनि ऐं जीअं असांजा टीचर आहिनि शिक्षक आहिनि असांजा अहिड़ा जेके मूंखे मिलंदा आहिनि जिन्हनि गीता खे पढ़ियो आहे हू मूंखे ॿुधाईंदा आहिनि त न त भई गीता कहिड़ी न ज़रूरी आहे गीता खे पढ़ी माण्हू ॿुधाईंदा आहिनि त हुननि जी ज़िंदगीअ में कहिड़ा सुठा बदिलाउ थिया आहिनि हुन जॾहिं बि गीता पढ़ी त उन्हनि जी दिक़तुनि मां निकिरण जी हिमत मिली ऐं उन्हनि खे हमेशा सुठो मार्ग ई मिलियो आहे हिननि जॾहिं बि गीता जे बाबति मूंखे ॿुधायो आहे त मूंखे ईअं ई लगंदो आहे त मूंखे बि गीता पढ़णु घुरिजे त गीता दुन ज़िंदगीअ जो रस्तो ज़िंदगीअ जीअण जे तरीक़े खे सरल करे छॾंदी आहे आसान करे छॾंदी आहे जॾहिं बि मां पंहिंजी टीचरनि खां पुछियो आहे त हुननि मूंखे हमेशा इहो चयो आहे त पुट तूं गीता पढ़ जॾहिं तूं गीता पढ़ंदीअ त तू तुंहिंजो ॾाढो तोखे तुडो ॾाढो सुठो लॻंदो ऐं तुंहिंजे जेका बि सुवाल आहिनि जेके बि तुंहिंजे मन में उलझनूं आहिनि हुन खे रास्तो मिलंदो गीता में जेके बि श्री कृष्ण उपदेश ॾिना आहिनि त अॼ जे माण्हुनि लाइ ई ॾिना आहिनि मूंखे मुंहिंजो टीचर ॿुधाईंदा आहिनि असांजा वॾा हमेशा खां चवंदा आहिनि त असांखे गीता पढ़िणी खपे

जंहिं भागवत गीता में सभु कुझु लिखियलु आहे ऐं इन करे असांजा वॾा चवंदा आहिनि त पुटु गीता पढ़ियो ऐं मां चाहींदी आहियां त मां बि गीता पढ़ा ऐं पंहिंजे ज़िंदगीअ में जेके बि दिक़तूं आहिनि जेके बि अॻिते मूंखे रुकावटूं अचणु वारियूं आहिनि हुन खे पढ़ी मां हुननि जो सामिनो करे सघां